चिकन शाकोती मणगणें खतखतें सुंगटांचें हुमण बांगड्यांचें हुमण वेल्ल्यांचें हुमण चिकन चिली मोस्काची भाजी चिकन सुका तिसऱ्यांचें सुखें कालवांचें सुकें ताल्ल्यांचें सुकें गोठांचें सांसव आंब्यांची चटणी दाळ अळमी दुदाची भाजी दूद दुदयाची भाजी मुगाची उसळ चण्याची उसळ चण्याचो रोस मुगाचो रोस मसूरचो रोस चवळेचो रोस आळूचो रोस आळूचें खतखतें बांगडो फ्राय पुलांव लोणचें रेचाद बांगडो सुंगटांचो पुलांव पापड पालक पनीर पनीर मसाला पालकची भाजी मेतयेची भाजी बटाट भाजी कुल्ल्यांचें सुकें बांगड्याचें सुकें उकड्या तांदळाची पेज आमील तांदळाची बाकरी कालवां फ्राय बटर चिकन बिर्यानी सोल कडी फ्राय चिकन गोबी मणगणें तांदळांची भाकरी चिकन तंदुरी चिकन फ्राय रायस वेज फ्राय रायस चिकन नुडल्स चिकन हक्का नुडल्स चिकन मंचुरियन चिकन चिली पापलेट फ्राय मोडसो फ्राय इसवड फ्राय चणक फ्राय लेपो फ्राय तिसऱ्यांचे सुकें वेल्ल्यांचें हुमण वेल्ल्यो फ्राय ताल्ल्यांचें हुमण ताल्ले फ्राय चिकन लॉलिपॉप